मेरे पास जब समय या सामान कम होता है तो मेरे पास बस एक ही ऑप्सन बचता है वो मैगी मैगी मैं अपने सामान की लिश्ट में हमेशा रखता हूँ और इसे कभी अपने घर से खत्म नहीं होने देता मैगी मुझे तीन तरह की पसंद है एक तो सूखी मैदी और दूसरी लिक्विड वाली मैगी लिक्विड वाली मैगी में मुझे बहुत कम समय लगता है बनाने के लिए और बहुत कम समय में बन भी जाती है और जल्दी से इससे पेट भी भर जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैगी बनाते समय क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रहती ऐसी स्थिति में मैं हमेशा प्रेफर करूँगा मैगी बनाऊँ और कभी यदि खुदा ना खास्ता कभी यदि मैगी खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में मैं दूध और ब्रेड से बनी एक डिस बनाता हूँ जो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है और दूध और ब्रेड से बनी डिस ये पौष्टिक भी होती है और शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है और कम समय में ये बन जाती है और इसको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है बहुत मजा आता है